ہوں جی میں نے ایک کتاب پڑھی کیونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں اور ایک ایسے ہی آ گیا تھا مقدمہ مسلم لا کی بک ہے جس میں یہ دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اگر پتا کے سامنے بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو جائداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا تو یہ جب ہم نے دیکھی پڑھی مسلم لا کتاب ہم نے کیا یہ کیسے میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک تو ان کا بیٹا ختم ہو گیا مطلب بچوں کے باپ ختم ہو گئے ہیں اور پھر بچوں کو کچھ پپرٹی میں سے مطلب گھر مکان جو بھی چل اچل سمپتی ہے اس میں سے کچھ ملے گا نہیں تو یہ ہمیں عجیب سا لگا کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ بھائی پتا کے سامنے بیٹا ختم ہو گیا ہے تو اس کے پریوار کو کوئی کچھ کیوں نہیں دے گا گھر والے یہ بات بہت ٹینشن میں ہم تھے کہ یہ کیا چیز ہے یہ تو غلط لگ رہی ہے یہ کیسا قانون ہے تو ہم نے پھر وہاں پر جو ہمارے سینئر تھے ان سے ڈسکس کری اور اپنے گھر کے میں اس سے متعلق مطلب بات کری کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو ہیں اگر گھر میں بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو بیوی کو کوئی جائداد میں سے حصہ نہیں ملے گا اور جو کوئی حصہ نہیں ملے گا پھر ہم نے گھر میں بات چیت کری تو پتا یہ چلا کہ یہ ہمارا قانون ہے ہمارے شریعت میں ہے اور پھر ہم نے اس کی بہت مطلب موبائل پہ سرچ کرا قرآن شریف دیکھا یہ کہاں لکھا ہے کہ جیسے یہ مطلب ماں باپ والدے والد ختم ہو جائیں تو ان کی اولاد کو اس کے پریوار کو کوئی پیسہ یا پپرٹی نہیں ملتی ہے لیکن یہ جب ہم نے دیکھا تو قرآن شریف میں بھی آیتیں تو ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم نے ڈھونڈی ہمیں وہ آیت مل بھی گئی کون سی سورت ہے کس میں یہ چیز لکھی ہے تو اس میں یہ چیز قرآن میں لکھی ہے تو جب یہ چیز قرآن میں لکھی ہے تو وہ چیز تو غلط ہو ہی نہیں سکتی تو ہم نے کیا یعنی کہ یہ چیز صحیح ہے جو قانون ہے جو بک ہے مسلم لا کی کتاب ہے اس میں یہ چیز صحیح لکھی ہے کہ اگر پتا ختم بیٹے کے سامنے پتا کے سامنے اگر بیٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پریوار اس کی جو فیملی ہے اس کی بیوی اس کے بچے ان کو کوئی بھی پرپرٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا تو ایسے ایک مقدمہ تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو چیلنج کر دیا تھا کہ تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے اور وہ مقدمہ جیت بھی گئے لیکن یہ کچھ خراب سا لگا اچھا نہیں لگا کہ ایک تو اس کا بچوں کے ماں ماں باپ ختم ہو گئے اوپر سے انہیں پراپرٹی میں حصہ نہیں لیکن یہ ہمارا قانون ہے اور قرآن شریف میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اس سے متاثر تو ہوئے ہی لیکن دماغ میں ٹینشن تھی کہ یہ ایسا کیوں قانون ہے ایسا کیوں لکھا ہے تو اس کا اکسپلین کرنے کے لیے مطلب اس کو اور گہرائی میں جاننے کے لیے ہم نے قرآن شریف میں دیکھا تو اس میں یہ پتا چلا کہ ہاں یہی قانون ہے یہ یہی لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں بھی کہ پتا کے سامنے بیٹا ختم ہوتا ہے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر دو بھائی ہیں اگر اس کا بھائی ختم ہو گیا اس کے بچے ہیں غریب ہیں تو فرض کیا بنتا ہے ایک بھائی کا پتا کا کہ ان کے بچوں کو چلو قانون تو نہیں ہے قانون کے حساب سے انہیں کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے بھائی کو وہ اپنے حصہ میں سے تھوڑا حصہ دیں اور تھوڑا سا مطلب پیسہ بھی دیں تاکہ ان کے بچے پڑھ سکیں بڑے ہو جائیں وہ خود کام کرنے لگیں گے لیکن ان کو سہارا دینا چاہیے میرا ماننا یہ ہے اور فرض بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں کسی کو پیسہ دینا ہے تو وہ ہم اپنے بھائی کو دیں بھائی نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دیں دیکھیں کون غریب ہے ان کو دیں اگر رشتہ دار میں کوئی غریب نہیں ہے تو پڑوس میں دیکھیں کون غریب ہے ان کو پیسہ دیں ٹھیک ہے یا مکان بھی بیچنا ہے تو ان کو پہلے سب پہلے اپنے بھائی کو بیچیں اور اگر نہیں انہیں وہ کوئی بھائی نہیں لے رہا ہے تو رشتہ داری میں دیکھیں کون لے گا مکان تو اس کو بیچیں اگر ایسا بھی نہیں تو پڑوس میں دیکھیں کہ کون میرا مکان خریدے کون غریب ہے ہم کس کو دیں پڑوس میں بھی کوئی تو محلے میں ڈھونڈیں اور جب اگر محلہ میں بھی کوئی نہیں تو آپ ادر مطلب کسی اور شخص کو کوئی باہر کے کوئی لوگ ہوں تو ان کو آپ مطلب غریب ہیں تو پیسہ دے سکتے ہیں یا اگر پلاٹ بیچنا ہے مکان بیچنا ہے تو آپ ان کو بیچ سکتے ہیں مین یہ ہے لیکن ہاں اگر مسلم لا پڑھی تو تھوڑا سا یہ لگا کہ یہ ایسا قانون کیوں ہے تھوڑا سا سوچیں پہلے گھر والوں سے پوچھا سب سے ڈسکس کری تو پتا یہ لگا قرآن مجید میں یہی لکھا ہوا ہے